योग आज का विषय है योग योग को लोग अच्छी तरह से एक शौक के तौर पर अपनाते हैं योग करने से लोगों का जीवन खुशहाल रहता है योग करना चाहिए जैसे योग में कई तरीके से बताया जाता है कि योग आप इस प्रकार से करें इस प्रकार से करें जैसे कपालभाति होती है कपालभाति करना चाहिए करने से लोग फिट रहते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा कपालभाति करना चाहिए कपालभाति में लोग बाबा रामदेव बताते हैं किस तरीके से आप करें इसे करने से लोगों को लाभ मिलता है राहत रहती है शरीर फिट रहता है करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए जैसे दो एक दूसरे को आप योगा करते हुए देखते हैं तो लोग उत्साहित होते हैं कि हम भी इस तरीके से करें उत्साहित होना भी चहिए लाभ मिलेगा आपको करने से योग करने से लाभ मिलता है आपको हर तरीके से आपको शरीर को लाभ मिलता है दुरुस्त रहता है शरीर तंदुरुस्त भी रहते हैं आप भूख भी बढ़ती है हर चीज से शरीर को आप फिट कर सकते हैं योग करके योग करने से ल हर आदमी को आजीवन अच्छी तरह से खुशहाल रहता है जैसे तैसे गाँव में लोग योग करते हैं योग करते हैं लोग अब एक दूसरे को देखते हुए लोग शौक करते हैं कि नहीं हम भी इस तारिके से करें योग किया जाता है करते भी हैं लोग करना भी चाहिए बच्चे हों बूढ़े हों जवान हों और लोग हों सबको करना चाहिए योग योग आप करते हैं तो आपका जीवन अच्छी तरीके से रहता है बीमारी नहीं रहती गंभीर से गंभीर बीमारी जो भी रहती है वो भी दूर हो जाती है योग करना चाहिए आप लोगों को योग करने से लोग ठीक ठाक रहते हैं अच्छी तरीके से जैसे गाँव में योगा करते हैं तो आप आप अगर आप कर रहें हैं तो आप लोगों को भी उत्साहित कहिए या आप योग कीजिए ऐसे ऐसे कीजिए योग ऐसे करेंगे तो आपको तंदरुस्त भी रहेंगे लाभ भी मिलेगा और आप उनको बताएंगे तो वो दूसरे को भी बताएंगे वो फिर अगला तीसरे को भी बताएगा प्रोत्साहित किया जाता है लोगों को योग करने के लिए एक तरह से आप शौक के तौर पर योग को अपना सकते हैं जैसे कई तरीके से शौक आप लोग करते हैं उसी तरह एक शौक आप योग का भी करें करना भी चहिए करेंगे तो फिट रहेंगे परिवार दुरुस्त रहेगा दुरुस्त रहेंगे तो बीमारी नहीं होगी बीमारी नहीं होगी तो अब शरीर स्वस्थ रहेगा जो भी खाएंगे आपके शरीर को लगेगा योग किया जाता है योग करना अच्छी बात है बाबा रामदेव भी योग करते हैं उनके आस्था चैनल में देखते हैं आप बहुत सारे लोग योग करते हैं बहुत सारे लोग योग करते हैं और कहीं न कहीं से भी आ करके लोग करते ही हैं योग योग करना भी चाहिए योग करने से आप तंदरुस्त रहेंगे फिट रहेंगे आपका परिवार स्वस्थ रहेगा आप स्वस्थ रहेंगे माता पिता स्वस्थ रहेंगे सबको बताएं कि योग किया जाता है ऐसे कीजिए आप करना भी चाहिए लोगों को गाँव में भी बताएं लोगों को पास पड़ोस में भी बताएं कि योग करें आप बड़े बुजुर्ग जो भी हों उनको भी बताएं कि योग करिये करना भी चाहिए लोगों को प्रोत्साहित कीजिए बताइए उनको जा करके कि योगा आप करिये करना भी चाहिए लोगों को क्यों क्योंकि इससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है मेन्टैन रहता है कोई दिक्कत नहीं होगी आपके शरीर में हर तरीके से आप सही रहेंगे स्वस्थ रहेंगे आपका परिवार स्वस्थ रहेगा माता पिता स्वस्थ रहेंगे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे क्योंकि योग एक एसी चीज है कि आपको एकदम दुरुस्त फिट रखने के लिए योगा बहुत अच्छी चीज है योग करना भी चाहिए लोगों को योग करने से आपका मन शांत रहता है मान्सिक तनाव दूर होता है मान्सिक पीड़ा नहीं होती शारीरिक दुर्बलता दूर होती है हर चीज आपका दुरुस्त रहेगा योग एक ऐसा साधन है जिसे करने से लोगों को कोई दी कठिनाई नहीं होगी शुरू शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन करते करते आपकी आदत बन जाएगी वही चीज आपको अच्छा लगने लगेगा आप करेंगे भी और दूसरो को भी बताएंगे करने के लिए कि हाँ ऐसे करें आप